میرے خیال میں ڈرائنگ ایک نہایت مؤثر اور فائدے مند سرگرمی ہے جو صرف فنکاروں ہی نہیں فنکاروں کو ہی نہیں بلکہ عام افراد کے لیے بھی ایک قسم کا ذہنی و جذباتی علاج بن سکتی ہے جب کوئی فرد ڈرائنگ کرتا ہے تو وہ اپنے خیالات احساسات اور جذبات کو بغیر الفاظ کے کاغذ پر منتقل کرتا ہے یہ اظہار کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو دل کا بوجھ بل ہلکا کرنے میں مدد کرتا ہے خاص طور پر ذہنی دباؤ پریشانی یا تناؤ کا شکار افراد کے لیے یہ ایک تھیرپی کی طرح کام کرتا ہے جسے ہم آرٹ تھیرپی کہتے ہیں نظم و ضبط ایک اچھی ڈرائنگ بنانے کے لیے وقت اور محنت درکار ہوتی ہے یہ عادت آہستہ آہستہ نظم و ضبط کو فروغ کر دیتی ہے کیونکہ فنکار کو تسلسل تسلسل تسلسل تسلسل سے کام کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے ایک کامیاب آرٹ کے لیے آرٹ ورک کے پیچھے ایک مکمل منصوبہ ہوتا ہے جسے رنگوں کا انتخاب کمپوزیشن روشنی کا استعمال وغیرہ